गुबुन नोगोरमानि फरायसालिफोरजों रुजुनायाव गामि ओनसोलनि फरायसालिफ्रा जोबोर गोग्लैसोनाय मानोना गामि ओनसोलाव फरायसालिफोरआ मोजां नङा फारसेथिं फोरोंगिरिफोरनि जेंना डेस्क बेन्सनि जेंना थांलाय फैलायफोरनि राहाया मोजां नङा नाथाय नोगोर ओनसोलाव फोरोंगिरिफोरनि जेंना गैया फरायसालिफोरनि इन्फ्रासट्राक्चारआ मोजां मोजां बिनिखायनो बिसोराव फरायनायनि मोजां खाबु दङ थांलाय फैलायनि राहाफोराबो जोबोद मोजां बेनि अनगायैबो गामि ओनसोलावआव आव थांलाय फैलायनि राहाया जोबोद गाज्रि जायो नाथाय नोगोर ओनसोलाव थांलाय फैलाय आरो फरायसाफोरनिबो जेंनाया नुजाथिया